हीअं त मां कंहिं ऐंटरटेनमेंट में कॾहिं भाॻु त कोन्ह वरितो आहे पर मां ऐंटरटेनमेंट सां जुड़ियल आहियां ऐं मां पंहिंजे ख़ाली वक़्त में सिंधी सिरीयल ॾिसंदी आहियां सिंधी गाना ॿुधंदी आहियां उन्हनि खे ॻाईंदी आहियां ऐं उन्हनि जो लुफ़्त वठंदी आहियां